اتر پردیش ہندوستان کی اہم ریاست ہے اور اس کی تہذیب کو اس تاریخ اور جغرافیہ سے بہت متاثر کیا گیا ہے اتر پردیش کی تاریخ اور جغرافیہ کے اہم اس طریقے سے جمع کیا جا سکتا ہے تاریخ اتر پردیش کا عرقی تاریخ قدیم ہے اور یہ ہندوستان کی تاریخ کے اہم مواقع میں ایک ہے اس ریاست میں ہندوستان کی تاریخ مختلف رولوں مختلف دوروں کے اہم واقعات اور حضور ہے جیسے موریا گیٹ گجرات مغل اور برطانوی راج کا دور اتر پردیش میں بہت سارے تاریخی شہر ہیں جیسے لکھنؤ آگرہ متھرا وارانسی پریاگ راج اہمیت کے حامل ہیں جغرافیائی اعتبار سے ہندوستان کے شمال میں واقع اتر پردیش اور یہ برطانوی راج کے دور میں کا حصہ تھا اس کی جغرافیہ نے اس کی معاشرتی تاریخ کو شکل دی کھادی میتھلی میتھوٹی کی کھیتی کا وسیع منظر نامہ اور گنگا جمنی ندی کا گزر اتر پردیش کی جغرافیہ نے اس کی کاشتی کرنسی اور کھادی میتھوٹی کی کھیتی کی وجہ سے اس کی معشیت کو بہتر بنایا اتر پردیش کی تہذیب میں ہندوستان کے مختلف اقوام مذاہب اور فرق کے لوگ تفرقے کے لوگ رہتے ہیں جو اس کی تاریخ اور جغرافیہ کے ساتھ مل کر مختلف ویزن بناتے ہیں یہاں کے لوگ اپنی زبان موسیقی رنگوں اور فنون میں بھی بہتر مثالیں پیش کرتے ہیں جو اتر پردیش کی تہذیب کو بناتی ہیں اس ریاست کی تاریخ اور جغرافیہ کا مجموعی اثر اس کی تہذیب پر ہوتا ہے جو ہندوستان کی تاریخ اور تفرقہ میں اہم کردار ادا کرتی ہے